अच्छा जेह्ड़े एह् अस डंगर बगैरा रक्खने के एह्दे ने असेंगी केह् केह् फायदे होंदे जेहड़े साइड बिजनेस अस केह् करने एह्दे च एह्दे च अस एह् करी सकने कि जियां असें कोई गौ रक्खी जां मैह् रक्खी अस ओह्दा दुद्ध जेह्ड़ा मतलब कि अस रौह्ने ग्रांऽ च ते जेह्ड़ा बज़ार जाई र असें केह् करना दुद्ध बगैरा बेचने ते ओह्दे कन्नै असें गी साइड बिज़नेस मतलब कि ओह्दे कन्नै म्हीने बाद जो बी ओह्दी पेमैंट बनदी जां पैसे बनदे ओह् असेंगी लोग देई ओड़दे होर ओह्दे कन्नै जियां कि अस रौह्ने बैकवर्ड एरिये च ग्रांऽ च रौह्न्ने अस ते साढ़े ग्रांऽ च अजें मोदी होरें सारै सड़कां सड़कां बनाई दियां मगर इक साढ़ै ग्रांऽ ऐसा ऐ कि एह्दे च सड़क बी नी ऐ होर एह् जेह्ड़े घोड़े बगैरा होंदे जां जेह्ड़े बैल बगैरा होंदे कि जेह्ड़े घोड़े होंदे ओह्दे उप्पर अस समान बगैरा टोआने अपने घर गी होर जेल्लै जियां कोई ब्याह् का शादी होंदी तां ओह्दे च बी अस केह् करने ज्यादा समान असें घोड़ें जां ओह्दे उप्पर गै मंगाना पौंदा कि के साढ़ै इत्थें रोड गै नी ऐ साढ़ै इत्थैं गड्डी आंदी गै नी ऐ ते असें घोड़े दा बी बड़ा फायदा ऐ होर जियां कि बैल होई गे बैल गी अस केह् करने कि खुम्बै जोतने उ'नें गी खुम्बै हल चलाने ओह्दी ते ओह्दे कन्नै केह् होंदी साढ़ी फसल बड़ी अच्छी होंदी होर होर जियां अस पोल्ट्री फार्म बगैरा मुर्गे शुर्गे बगैरा रक्खने कि मुर्गां केह् बिजनेस ऐ कि मुर्गे अस मुर्गां मीट बिकदा ते अंडे बगैरा ओह्दे आमलेट बगैरा अच्छा ओह् बी बोआयल करी र बी अंडे अस बेचने होर जेह्ड़े जियां अस भिड्ड बक्करी बगैरा रक्खने तां बक्करी बी मतलब कि साढ़ी बिकदी मीट दे ओह्दे कारण लोक मीट आस्तै उस बक्करी गी बी यूज करदे होर जेह्ड़ी भिड्ड बगैरा एह्दी जेह्ड़ी उन्न होंदी ते ओह् उन्न बी बड़ी लाभदायक होंदी कि उन्न उन्न कन्नै केह् बनदा कि ओह्दे उन्न कन्नै फड़कियां बगैरा होंदियां डोगरी च उनें गी आखदे फड़कियां इ'यां आखदे कम्बल अच्छा ते ओह् फड़कियां केह् करन सर्दियें दिनें अस कम्म आंदियां होर सारें कोला निंग्गियां होंदियां ओह् फड़कियां ठीक ऐ होर जेह्ड़ी उन्न होंदी ओह् बड़ी गै कम्म औंदी होर उन्न बी बड़ी ज जरूरी ऐ इस कारण अस सारें लोकें गी जेह्ड़े मतलब ग्रांऽ च जिन्नियां बी लेडिज जां किश बी रौंह्दियां ते अस उ'नें सारें कन्नै इ'यै गुज़ारिश करने कि होर नी ते कोई ना कोई इक गौ जां मैंह् जां भिड्ड बक्करी पाली लै करन कि हर चीज़ दा कोई ना कोई अपना अपना फायदा ऐ कोई बी चीज़ जेह्ड़ी बेकार नी ऐ किश न किश दिंदी किश न किश सोर्स ओह्दे कन्नै होंदा गै होंदा कि जियां असें गौ रक्खी ओड़ी इक रक्खी जां दो रक्खी ते अगर असें मतलब कि अस बाह्र दी नसल दी कोई बी गौ जां मैंह् आह्नगे ओह् साढ़े इत्थे सूट नी करदी ऐ कि के उत्थै इसनै सूट केह् करना कि मतलब कि उत्थें दा चारा जां खराक किश अलग होंदी होर इत्थैं साढ़ै ग्रांऽ च जेह्ड़ी खुराक जेह्ड़ी होंदी ओह् अलग होंदी ओह् साढ़ै इत्थें ज्यादा देसी डंगर गै सूट करदे कि के देसी डंगर जेह्ड़े होंदे ओह् साढ़ी इत्थें दी खराक चारा जां किश बी चरने जियां आखदे चरदे चरदे जेह्ड़े फाट्टैं फूट्टै अस कड्डने डंगर चरदे जेह्ड़े देसी डंगर होंदे साढ़े एह् इत्थें कामज़ाब होई जंदे जेह्ड़े बाह्र दे डंगर होंदे ओह् इत्थें कामज़ाब नी होंदे कि के उन्ने चरने दी जाच नी होंदी होर उं'दे मतलब कि उप्पर फैन लग्गे दे होंदे थल्लै फर्श बगैरा पेदे होंदे अस जेह्ड़े इत्थें ग्रांऽ च ज्यादातर केह् होंदा कि लोकें अपनें आस्तै बी नी गरीब होंदे कि अपने आस्तै बी नी फर्श बगैरा होंदा जां फैन होंदे होर डंगरें गी कुत्थुआं फैन बगैरा करने न होर इत्थें जेह्ड़ा होंदे ज्यादा कोला ज्यादा जेह्ड़े देसी डंगर होंदे साढ़ै इत्थें ग्रांऽ च उऐ कामज़ाब होंदे होर बाकी जेह्ड़े एह् मीट मुर्गा बगैरा मुर्गियां बगैरा मीट एह्दे कन्नै के मीट खुराक ऐ मीट बनदा ऐ होर ऐग्ग जेह्ड़ा आमलेट बनांदे जां किश बी करदे एह् सा सारियां ताकतबर चीजां न होर सारें कोला अच्छा एह् ऐ कि अपने इक गौ मैंह् रक्खो होर घर दा दुद्ध खाओ ते घर दी गै अपने गोवर बगैरा जेल्लै जानवर जेह्ड़ा बी दिंदे ते ओह् अस हैल जेह्ड़ा होंदा अस अपने खुम्बै सुट्टी सकने कि के जेह्ड़ा बाह्र दा हैल होंदा एह् ज्यादा जैह्रीला होंदा कि के एह्दे कन्नै केह् ज्यादा बमारियां फैलदियां होर जेह्ड़ा अपने घर दी घर दा मतलब कि जानवरें दा गोहा बगैरा होंदा कि इसी अगर अस अपनी जमीनै च सुटगे एह्दे ने फसल बी अच्छी होनी होर फसल अच्छी होने दे कारण होर जेह्ड़े अस जेह्ड़े अस लोग खाह्गे देसी हैल दा कोई बी फसल गेंहू खाह्गे जां मक्की बगैरा किश बी खाह्गे ओह् असें असानी कन्नै पची जानी अगर अस जेह्ड़ा बाह्र दा हैल जेह्ड़ा यूरिया दे एह् बगैरा लैन्ने एह् हैल केह् होंदा ज्यादा खतरनाक होंदा होर एह्दे कन्नै केह् होंदा कि लोकें ज्यादा दमाक खराब होआ दे ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि एह् एह् हैल जेह्ड़ा घर दा हैल होंदा एह् सारें कोला बैस्ट होंदा होर जेह्ड़े बाह्रे बाह्रा हैल औंदा जेह्ड़ा गुत्थियां बगैरा किश बी औंदियां एह् जेह्का एह् असें साढ़ी खेती आस्तै ठीक नी ऐ खेती आस्तै ठीक नी ऐ कि जेह्की पैदावार बी होंदी ओह्दै आस्तै ओह्दे कन्नै बड़ियां बड़ियां बमारियां बनदियां न होर शुक्रिया